سردی گرمی اور بارش میں دوڑنے کے لیے الگ الگ موسم کے انوسار کچھ تیاریاں اور پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے سردی میں اگر دوڑتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جیسے ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے ہمیں کچھ اپائے کر لینے چاہیے ہمیں کچھ وام اپ کرتے وقت کچھ ایسی اسٹریچیبل چیزیں پہننی چاہئیں کہ وہ ہمیں گرم بھی رکھ سکیں اور اسٹریچ بھی ہوتی ہوں اور ہمیں گھبراہٹ بھی فیل نہ ہو کچھ ہمیں گرم پانی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ اگر ٹھنڈ ہے تو گرم پانی ہمیں وام اپ رکھتا ہے گرمی میں اگر ہم دوڑ رہے ہیں تو ہمیں پانی زیادہ پینا چاہیے پورے دن میں اور اپنے ساتھ پانی بھی کیری کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے ہمیں ارلی مارننگ ہی دوڑنا چاہیے دھوپ جب سر پہ آ جاتی ہے تب ہمیں دوڑنے نہیں جانا چاہیے اب جو ہے بارش کی اگر بات کریں تو بارش میں کیونکہ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنے ساتھ رین کوٹ بھی کیری کر لیں اور ہمارے جوتے ایسے ہوں جو کیچڑ میں اور جو پانی والی پھسلن جو ہوتی ہے اس میں پھسلے نہیں تو یہی کچھ ضروری انتظام ہوتے ہیں جنہیں ہمیں کر لینا چاہیے